खेल खेल मेरी जिंदगी पर बड़ा जैदा इम्पैक्ट पाया इ'न्नै इक क्योंकि एह्दी ब'जा कन्नै मेरी पर्सनैल्टी बनी ठीक ऐ नी में डिसप्लिन कन्नै कम्म करी सकेआ में फिटनैस्स बनेआ मेरे ताईं माईट कोआर्डीनेशन बनेआ मेरे च लीडरशिप क्वालिटी आई ठीक ऐ नी में स्पोर्टस साढ़ी जिंदगी ताईं बड़ा जरूरी ऐ